यात्राके दोरान सभसँ असान तरीका रेलगाड़ी अछि आ रेलगाड़ीसँ यात्रा केलासँ सड़कके दुनु तरफ जतए खेत खलिहान पेड़ पौधा देखबाकमे अबैत अछि या नदी तलाब देखयमे अबैत अछि ओसभ यादगार बनल रहैत अछि रहतिए आ बड़ा आनन्द बुझाबैए एहिसँ सभ तऽ जगहके आदमीसँ सेहो सम्पर्क होइए आ ओहोसभ अपन अपन बात जे राखैत छथि ओहियोसँ गपशप करबामे या हुनकासभकें क्षेत्रक बारेमे बुझबामे आबैए ईसभ यादगार बनल रहैए एतबा नहि विभिन्न जगह घुमय फिरय लऽ सेहो भेटैए ओहिसँ फेर रेलगाड़ीसँ उतरलाक बाद सभसँ नीक साधन ई रिक्सा अछि ई रिक्सासँ जतए ओहि जगह गन्तवय स्थानपर छोटमोट दूरी तय कए लैत छी आओर नीक जेना पहुँच जाइत छी कोनो तरहक दिक्कत नहि होइए यदि रास्ता संकीर्णो छै तऽ ई रिक्सा निकल जाइए ओकर अलावा तऽ साइकिलसभसँ बढ़िआँ सुविधा अछि जाहिसँ कि दू चारि किलोमीटर आरामसँ यात्रा कए सकैत छी